तऽ ओकरा की करै छै तऽ भोति दै छै भोति दै छै तऽ जे छै दिक्कत होइ छै तऽ गाछी बृक्ष जे भी लागल रहै छै तऽ ओकरा जे छै काटि दै छै तऽ लोग ठंडापनके लिए जे छै गाछी बृक्ष लुगाँ जाइ छै तऽ पोखरि रहतै तब ने जे छै ने ओहिमे रहतै आदमी ओहिठिना जे देखतै सुनतै

ओहि लैके जे छै सब चीज जे छै देखते हुए काम होना चाही ठीक